बिजनेसाथ' मेल्ला रोखोमनि बिजनेस दङ माइ गायनाय आबाद मावनाय मैगं थाइगं फाननाय मैगं बेफारि खालामनाय गाइखेर फाननाय ओमफ्राय बिदिनो दखान बाजार सोलिनाय दखान होनाय ना फाननाय दाउ फाननाय अमा फाननाय बेबायदि अनेख रोखोमनि बिजनेस दं साख्रियाबो अनेख रोखोमनि साख्रि दं दाखालिबो फुलिस कामान्ड' मेल्ला मोनदों आरो मोननायालाय ओमफ्राय दा जेनबा बिजनेस आंबो बिजनेस मावग्रा नालाय बिजनेस नि बागै आं बुंनोसै आरो बांसिनखौनो जेनबा दखानावथ' मालाबा मानसि जायो मालाबा जाया आरो मालाबा बेबायदिनो नो मालाबा मास लायै मास जेनेबा मानसियाथ' नै दा जुन जुलाइ फ्राव अखा बारा हाबाय थाबाथ' बांद्राय बिजनेसा बयनाबो दाउन जायो जों बिजनेस मावग्रा नालाय जों मोन्थिनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेनबा फुजा सिजोन फ्राव बांसिन मोजां जायो आरो बिजनेस फ्रा जि फाननाय दखना इरि बिदि ओमफ्राय ना फाननायफ्राबो बिदिनो सोब बिजनेसानो बिदिनो बिजनेस नि बागै आरोना बांद्राय मा होनो मोजां जानो नागिरा दैज्लां समाव ओमफ्राय माइ गायनायावलाय मोजां आरो दैज्लाङा माइ गायनायाव मोजां ओमफ्राय बेबायदिनो साख्रि बाख्रि मावनायफ्रावबो जेनबा थांनो मानो खथिन जायो साख्रि मावनायावबो अखा बांखा ओमफ्राय साख्रियाथ' अनेख मानसियाबो मेल्ला दाखालिनियावथ' पुलिस कामान्ड' नि मेल्ला मोनदों आरोना पुलिसफोरखौ खामान्द' अनेख रोखोमनि साख्रि दङ जेरै आं बुंलायनाङा बांद्राय बुंबाय थानाय जाया नालाय ओंखायनो बांद्राय रोंनायानो जाया ओंखायनो थाबथा थुबथा जानाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो जि फाननायफ्रावबो मालाबा अखा बांखा बिजनेसफ्रा बिदिनो दाउन जानो नागिरो आरो बिजनेसाव बिदिनो मैगं थाइगं फाननाय बाजारफ्रावबो बेबायदिनो बिजनेसफोरनि थाखाय